आयच्या काळांत स्पोर्ट्स खेळप हें खूब गरजेचें जालां कित्याक आतां सगळीं मोटीं जाता तेंका मेंटल स्ट्रेस जाता सो हितून जर तूं स्पोर्ट्स खेळटा खंय जिमान वता जाल्यार तुजे बॉडी मातशी तंदुरूस्त उरता तितून तुका तुजी स्फुर्ती उरता तुका जाय तितलें करपाक मेळटा खूब कामां करपाक मेळटा तुका दिसान कांय कितें करपाक पुरो जायना वाज येना कांय करपाक हें सगळें तूं जेन्ना जितलो खेळटा पय तितलो चड आनी तुका खेळपाक टायम मेळना तूं जिमान वचपाचो सकाळीं एक वर जिमान गेलो की तूं सगळें आंग एक्टिवेट जाता आनी तितून तुजें लायफस्टायल बरी उरता सामकी सारकी उरता नाल्यार तुका जर जिमान वचपा टायम ना तुका घराक करपाक जाय अर्दवर घरांत बेश्टें अशें उडयो मार हात वयर काड मातशें कित तरी बॉडी आपणाची हालय तितून तुजी आंग सुद्दां हालता आनी बरी उरता बॉडी ना जाल्यार सकयल घरांत बिल्डींगे तूं फ्लॅटा रावता फ्लॅटां रावता जाल्यार सकयल वचून पासय मारपाच्यो पासय मारल्यो म्हणटगीर तुजें मातशें लंग्स वाडटा लंग्स बरे पंप जाता आनी तुजे लेवल्स ब्लड प्रेशर लेवल्स बी सारके कंट्रोलान उरता